म्यूचल फंड हिकु अहिड़ी बीमा हूंदो आहे जंहिंमें माण्हू अगरि निवेश करे थो त उन खे अॻियां पैसो वधिजी मिलंदो इहो बीमा सुठो बि आहे ऐं ख़राबु आहे ख़राबु हिन करे की हिन में पैसो अगरि डुबी वियो या जंहिं कंपनी में असां पैसा विझूं था उहा पहिरीं अगरि ख़ाली थी वञे हुन जो पैसो त हुन खे कान मिलंदो माण्हू खे अगरि पाण सुठी कंपनी में निवेश कयूं था त असांजो पैसो मिली थो सघे पर म्यूचल फंडिंग में जेको माण्हू निवेश कंदो आहे त निवेश करण खां अॻु हुननि खे पहिरीं सभु पढ़ी लाहिणो खपे इन जी शर्तुनि में इहो लिखलु हूंदो आहे की असांखे कॾहिं पैसो असां तव्हांजे पैसे जी गैरंटी कान आहे गैरंटी अगरि खणनि था त ई असांखे हीउ पैसो निवेश करणु खपे अगरि गैरंटी नथा खणनि त इहो सम्झणु खपे की ही पैसो सेफ या सुरक्षित कान आहे तव्हांखे पैसो न निवेश करणु खपे